औ औ औ ओमफ्राय नोंथाङा सोरमोनथाय

ओमफ्राय माबाफोरमोन नामा

आंनि बासआनोथ' नाइन अ क्लक निफ्राय खारोमोन आरो नाइन नयथा ग्रोबनिफ्राय बास स्टेनसआव बांद्राय आनदायनांगौ गैया बे नों जे जायगायाव प्लाइटजों फैगोन बे प्लाइट स्टेसननिफ्राय एसे सोनाबहा फैबानो मोनगोन आरो वान किल'मिटारसो गोजानआवहाय गोब्राबथ' बांद्राय जानाय नङा गोबाङैनो थ्रेबेलारफोरखौ फैखायो बासआवहाय गिनांगौ जेबो गैया ओरैनोथ' हानद्रेद लायो सासेआवहाय औ औ औ औ औ दे आन्दायलायोब्लाबो खल खालामहरब्लानो जाबाय आरो औ औ औ औ ओरैनोथ' जेबो नङा

जेबबो गिनांगौ खोथा गैया मेरला थ्रेबेलारफोर दावबायखायो बासजोंहाय आथसा दे दे